असांजे घर में अलॻि अलॻि तरह जे व्यंजन जूं सब्जियूं पचाई वेंदियूं आहिनि इन में सिंधी कढ़ी ॾाढी फेमस आहे सिंधी कढ़ी ठाहिण में घणो वक़्तु लॻंदो आहे इन करे मूंखे उहो थोरी डिफिकल्ट लॻंदी आहे हुन खे ठाहिण में मूंखे हिकु या ॿ कलाक लॻंदा आहिनि हुननि लाइ सभु सभेई सब्जियूं मूंखे इकठी करिणियूं पवंदियूं आहिनि कोई सब्जी तरियूं वेंदी आहिनि त कोई सीटी लॻाए हुन खे उॿारियो वेंदो आहे उन खां पोइ बेसण भुञी मां कढ़ी ठाहींदी आहियां ऐं इमलीअ सां हुन खे खटो कंदी आहियां पर सभिनी खां आसान सब्जी मूंखे गोभी ऐं आलू जी लॻंदी आहे हुन खे ठाहिण में मूंखे पंद्रहं खां वीह मिंट लॻंदा आहिनि आलू गोभीअ जी सब्जी हिकु साण खां मिलाए उन खां पोइ हुन में थूम विझी टमाटा विझी ऐं नमक मिर्चु विझी हुन खे ठाहियो वेंदो आहे ऐं पंद्रहें खां वीह मिंटे में उहो सब्जी जल्द खां जल्द तयार थी वेंदी आहे